मैं दौड़ने कन्नै फिटनैस रौह्न्नां फिट रौह्न्नां ते दौड़ने कन्नै भुक्ख बी ठीक लग्गी जंदी होर बंदे दौड़ना चाहिदा सबेरे सबेरे उट्ठियै दौड़ने कन्नै ठीक होंदा पानी शानी पीना चाहिदा सबेरा उट्ठियै होर जिन्ना दौड़ेआ जा सबेरे सबेरे दौड़ना चाहिदा